राजस्थान सेवा क्षेत्र में अप्पर अब रेगुलेशन की समस्या का समाधान करने के लिए हमारे चिकित्सक अलग अलग तरीकों से उनका समाधान निकाल रहे हैं जैसे कि सारे सारे ही चिकित्सक अपने अलग अलग क्षेत्रों के एक जगह एकत्रित होकर मीटिंग करते हैं और वहाँ पर अलग अलग लोगों से सुझाव लेते हैं जिससे कि वह समाधान निकाल सकें इसके लिए वहाँ पर वह अपनी अपनी समस्याएँ बताते हैं और वह यह करते हैं वह अलग अलग पॉलिसियाँ निकालते हैं गरीब लोगों के लिए जिससे कि उनका उनकी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज़ निकल सके और कुछ ऐ कुछ जो ऐसे इलाज़ होती हैं जिन जो जिनका थोड़ा ठीक होना थोड़ा मुश्किल होता है उसके लिए वह बाहर से अलग अलग अलग अलग मशीने मंगाते हैं जिससे कि लोगों का इलाज़ हो सके और लोग और इन लोगों के लिए अलग अलग पॉलिसीयाँ अभी निकल निकली जाती हैं जिससे कि वह जिससे कि वह उनका इलाज़ हो सके और वह उन लोगों को पॉलिसी देते हैं और और उन पॉलिसी के अंदर उनको अलग अलग ऐसे बेनिफिट्स दिए जाते हैं जो कि उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं इस तरीके से हमारा राज्य सेवा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र अपने ख़ुद अपने सामने आई हुई समस्याओं का समाधान निकास निकालते हैं